बिहारमे सबकिछु बहुत अच्छा छथिन रामचन्द्रजी आयल छथिन कोइ चीजके दिक्कत नहि छै धार्मिक खूब चलय छै गाँवोंमे ठाकुरबाड़ी आरमे खूब बढ़िआँसँ मनोरंजन चलय छै संस्कृतोमे बहुत अच्छा छै चलि रहलय हन संगीतोमे सब नवयुवक बहुत अच्छासँ संगीत कए रहलखिन हन सबकिछु चलय छै बढ़ियेे बढ़ियें अपना गंगा अपना गाँवमे गंगा बहय छथिन गंगा मैया कृपा छै जे बहुत बढ़िआँसँ गंगा मैया सबके आरक्षण करय छथिन सब अपना आपमे कर्मके अनुसार चलि रहलियै हन जैसन कर्म कयने छियै ओइसन फल छै बहुत गरीबीसँ जी रहलियै हन भगवानके कृपा बहुत बढ़िआँ छथिन भगवान बहुत दया करि रहलखिन हन बिहारमे बहुत सुन्दर सबकिछु चलि रहलय हन अपना आपमे गरीबीसँ केनाहु जी रहलियै हन गरीबके रक्षक कोइ नहि छथिन एक राम छोड़िके ओएह सब काम करय छथिन बाल बच्चा सब आनन्दे आनन्द छथिन अपना गाँवोमे ठकुरबाड़ी बहुत अच्छा छथिन अपन गुरुजी बहुत सुन्दरसँ धार्मिक काम करय छथिन अपन गुरूजीके कोइ दिक्कत नहि छै रामके कृपा छै जे रामके काम बनबैत रहय छथिन अपने बहुत गरीबीसँ जी रहलियै हन बा ब्राह्मण जाति छियै ब्रम्हण किछु जथा पाछा किछु नहि छै की बेचके केनाहुके केनाहुके जी रहलियै हन अब आरसब की कहब हमरा तऽ नहि किछु कहयलए आबय छै निर्ज्ञानी छियै अपराधी छियै किछु नहि बुझय लए आबय छै चलू भगवानके दयासँ